आतांची भलायकी वेवस्था बरी आसा भलायकी वेवस्था दुसऱ्या देशा कडेन कम्पेर करीत जाल्यार भारतांत एकदम बरी वेगवेगळे मेडिकल फॅसिलिटीज मशनरी ज्यो भारतांत आसा ज्यो दुसऱ्या देशांत ना म्हज्या भोवतणीक तर कम्युनिटी हॅल्थ सेंटर आसा ताची वेवस्था तर सामकीच बरी पूण आव्हाना बी अशीं आसा जीं म्हणल्यार एक पेशंट तर क्लिनिकांत भितर गेलो हॉस्पिटलांत भितर गेलो की ताका चड टायम थंय उबो रावपाक पडटा आनी तशेंच ताजें इफ तो सिरियस आसा तर ताका थंय टायम वेस्ट जालो म्हणटा न्हय ताजें कंडीशन सामकें बिगडपाक शकता तशेंच टॉयलेट फॅसिलिटी हें बी बरी ना सो टॉयलेटींत गेलो की चडसो वास मारता तशाक लागून पेशंट्सा मदें खूब तांकां प्रॉबलम फेस करपाक पडटा ह्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसात त्यो प्रोपर केल्यो जाल्यार पेशंटाक योग्य तो हॉस्पिटलाचो फायदो घेवपाक मेळटलो